میرا ایک سفر جو کرناٹکا کے ایک شہر بیلگام سے دہلی کا سفر تھا بائی پلین تھا بہت بہت زیادہ بجٹ کا سفر رہا میری زندگی کا جو عام طور پر میں وہاں سے سفر کرتا تھا چار ہزار پانچ ہزار کے ایوریج فیئر کے اندر میں بائی ایئر دہلی پہنچ جایا کرتا تھا لیکن اُس سفر میں میرا بجٹ فیل ہو گیا کیونکہ مجھے ایمرجینسی میں آنا تھا اور ایمرجینسی کی صورت میں جب میں نے ایمرجینسی میں آنے کا یہ کیا تو وہ صورت جو ہے بجٹ جو ہے میرا فیل اِس لیے ہُوا جو تقریباً پندرہ ہزار پلس کا وہ خرچ میرے بجٹ کے اندر آیا تو اِس لیے مجھے ایسا لگتا مالی طور پر میں نے اُسے بہت پریشانی سے اُس کا سامنا کیا اور اُس کی پریشانی میری زندگی کے اندر ہمیشہ یاد رہے گی جو میں نے کیسے اُس بجٹ کو میں نے مینج کیا